जें घडलें तें खूब वायट घडलें म्हाका आयकल्या बरोबर धक्कोच बसलो ही पिराय तांची वसपाची नाशिल्ली पूण आतां किदें करतली देवान जें नशिबान दिलां तेंच घडटा आनी तशें घडलेंय बी आतां जालें तें जालें तुमी घट रावात घरच्यांक धीर दिवप गरजेचें सगळीं तुमकां पळयतात तुमी ह्या घरची मुखेली आसात आनी ताका लागून तुमी घट रावप गरजेचें तुमकां पळोवनूच सगल्यांक धीर मेळटलो आनी हाका लागोन तुमी अशें दुखी रावो नाकात सगळ्यांक पळयात तांकां जाप दियात हांव समजूं शकतां तुमकां हातून त्रास जाल्लो आसतलो जो मनीस तुमच्या वांगडा जिवीतबर आसता तो जेन्ना तुमकां सोडून अचानक वता तेन्ना खूब त्रास जाता हें हांव समजतां आनी म्हाकाय हाचें खूब दुख्ख आसा म्हाका सुद्दां हो व्यक्ती खूब लागींचो आशिल्लो ताकाच लागून हांव तांचें निमणी भेट घेवपाक आयिल्लो जें जालें तें जालें देवाक जें मान्य आशिल्लें तें देवान केलें देवाचो निर्णय आमी न्हयकारूंक शकनाच आतां तांच्या आत्म्याक शांती लाबूं हेंच आमी देवा कडेन मागुया हा पूण एक मात गरजेचें आमी ज्या ज्या देशान जल्मतात त्या देशाचें आमी नागरीक आसतात ते नागरिकांची सगली नोंदणी सगली माहिती आमच्या देशा कडेन आसप गरजेचें ह्या माहिती प्रमाणेंच देश फुडलीं धोरणां थारयता वेगवेगळ्यो येवजण्यो आंखता वेगवेगळ्यो सरविसीस आमकां दिता आनी त्या सरविसिसांक लागोन आमचेच बरें जाता आनी हाका लागोन आमची सगल्यो नोंदण्यो आमची पुराय माहिती सरकारा कडेन आसप गरजेचें आनी हांतून भितर जर जल्म तशें मरणूय येता तुमच्या घरान जो प्रसंग आयला तो मरणाचो प्रसंग तुमच्या घराब्याचेर आयिल्लो एक व्हड वायट अरिश्ट अशें हांव म्हणटा आनीक हें जें अरिश्ट तुमचेर आयलां तें देव तारून व्हरतलो गेल्लो मनीस परत येयना पूण ते मनशा फाटल्यान ज्यो जबाबदारी आशिल्ल्यो त्यो पार पाडप हें आमचें कर्तव्य आसा हें आमचें वैयक्तीक कर्तव्य तशेंच खाजगी तशेंच राजकीय कर्तव्यूय जावन आसा जेन्ना एक मनीस भायर पडटा तेन्ना त्या मनशा बद्दलची सगली माहिती आमकां सरकाराक दिवची पडटा आनी हें खूब गरजेचें ताका लागून जशें जल्म जातकूच आमी नोंदणी करता आनी सरकाराच्यो सगल्यो सवलती घेता तेच तरेन एक मनीस भायर पडल्या उपरांत तो मनीस मेल्या उपरांत ताची नोंदणी आमकां करप खूब गरजेचें आसा आनी हेंच आमी करपाक जाय तुमच्या घरान जो मनीस भायर पडला ताची नोंदणी करप गरजेचें आसा हांव जाणा तुमचेर जो प्रसंग आयला तातून भितर हें सगलें करपाची मानसीक परिस्थिती आनी तयारी तुमची आसची ना ताका लागून हें सगलें काम करपाची हांव तुमकां उतर दिता तुमी काय भिये नाकात हे सगले नोंदणी करपाची फोर्मां हांव भरतां आनी तांच्या मरणाचो दाखलो हांव तयार करून हाडटा पूण तुमी म्हाका हितून भितर मातसो आदार करचो ही विनवणी जालें तें जालें देवाचे कृपेन तुमी सगलीं सुकान रावचें हें मागता